हम लोग के यहाँ पर अस्पताल में यहाँ से पंद्रह बीस किलोमीटर जाना पड़ता है हम लोग के गाँव में उपलब्ध नहीं है कोई मेडिकल है या कुछ भी है उपलब्ध नहीं है यहाँ से पंद्रह बीस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ पर जो जो पहले से अब जो सरकार है उसमें से तो ब जैसे मेडिकल पर दवा दवा भी कुछ सस्ता मिल जाती है दवा भी सब मिल जाती है और यहाँ पर यहाँ पर हम लोग कि गाँव में इससे उपलब्ध नहीं है यहाँ हर गाँव में भी होना चाहिए कि जो कोई बीमार हो थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब कि अपना दवा ववा ले ले यहाँ से वहाँ जान जाने के लिये ज़्यादा सिरियस लोग हो जाते हैं तब तो तब तो वहाँ पर वो सूचना देने पर एम्बुलेंस आती है या तो फोन करें या जो भी कुछ करें एम्बुलेंस आती है दवा ववा भी अच्छे से मिलती है वहाँ पर भी लोग मतलब अच्छे हैं डॉक्टर वॉक्टर भी हैं सब लोग अच्छे हैं दवा भी पहले से बहुत बेहतर है वहाँ पर भी बहुत पहले से भी बहुत सुधार है प पहले के सरकार में अब के सरकार में बहुत परिवर्तन है अब तो वहाँ पर हर चीज हर एक चीज दवा है साफ सफाई है हर एक चीज अच्छे से है हर लोग मरीजों को भी अच्छे से देखभाल भी करते हैं तो ये है कि हम लोग को भी थोड़ा गाँव में भी उपलब्ध मिलना चाहिए कि जो कोई वहाँ पर तुरंत नहीं जा पाता है तो यहाँ हम लोग के गाँव में भी कुछ मिलनी चाहिए कि जो कुछ सुविधा नहीं जैसे नहीं साधन है कुछ नहीं है तो अपने गाँव में भी वो दवा ववा भी ले सके जैसे ज़्यादा बीमार पड़ने पर ही एम्बुलेंस आती है अब ऐसे थोड़े बहुत बीमार पर तो एम्बुलेंस आएगी नहीं इसलिए हम लोग के गाँव में ये सरकारी जैसे मेडिकल वेडिकल हो दवा ववा का ये सल हम लोग कि गाँव में भी हम लोग के यहाँ हर गाँव में भी होना चाहिए इसलिए यहाँ से हम लोग को डिलेवरी हुआ या कुछ भी हुआ हम लोग के यहाँ जैसे सुविधा नहीं है एम एम्बुलेंस का जैसे फोन करने पर आई यहाँ पर जा यहाँ पर यहाँ से ज़्यादा दूर जाना पड़ता है तो वहाँ से कहीं जाम हुआ या कुछ हुआ कहीं फंस गए तो ज़्यादा लेट हो जाता है इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा ये सब सुविधा रहेगी तो वो गाँव वालों को भी आराम रहेगा औ वहाँ पर जाने पर ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा सिरियस हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वहाँ पे भी परेशानी होती है वो लोग नहीं ले पाएँ तो फिर और आगे भेजते हैं लोग तो वहाँ से और दिक्कत होती है इसलिए हम लोग के गाँव मे ये सब मेडिकल दवा ववा के या तो जो है सरकारी कर्मचारी हो यहाँ पर भी कुछ यहाँ पे भी मतलब कि यहाँ पे भी खुलवाएं मेडिकल वेडीकल यहाँ पर हम लोग को भी थोड़ा जैसे दिक्कत विक्कत जिस लोग को होती है उन लोग को भी चाहिए हम लोग को भी चाहिए और करोना काल में जो है इंगेगसन है दवा है ये सब तो लगा है बूथ पर है या तो ब्लॉक पर है दूर जाना पड़ता है फिर भी सबको लगा है फ्री में और यहाँ पर भी लगा है एक बूथ पर भी सब लोग को लगा है दो बार तीन बार सबको लगा है जैसे दवा भी है कोई सरकारी वो सब भी मिलती है फ़ाईलेरिया हुआ जो भी कुछ का हुआ दवा आती है यहाँ यहाँ पर जो भी जैसे बच्चों का भी कुछ हुआ तो वह भी आती है ऐसे भी जो जो सरकार के तरफ से नियम लागू होता है वो सब मिलता है हम लोग को ये है कि जैसे मेडिकल वेडीकल नहीं है ये सबकी थोड़ा सुविधा हम लोग को चाहिए हम हम लोग को भी थोड़ा दिक्कत होती है यहाँ से कोई किसी कोई हल्का फुल्का बीमार हो जाए तो गाजीपुर जाना पड़ता है जाना पड़ता है तो इसलिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है और जो है जो दवा ववा का है वो तो पहले से ही अब सस्ती भी मिलती है किसी भी मेडिकल पर जाने पर मार्केट पर जाने पर पहले से दवा भी सस्ती मिलती है दवा हो जो भी हो पहले से बहुत सस्ता अब पर गया है परता है यहाँ से और जैसे वहाँ यहाँ से जाने में जैसे साधन वाधन का तो कोई दिक्कत नहीं होता वो तो एम्बुलेंस भी आती है और यहाँ से